आंगो धोरोमनि सोमोन्दै फरायनांगौआ आंनि फरायसालिनि फारायफारि बाहागो नङा मानोना नोंगौबो जानो हागौ मानोना धोरोमारिनि बारै जों सोलोंथायखौ बोलानांगौ जाहाथे दोहोरोमनि बारै गासिबो मिन्थियो जिउ आरो सुबुं समाजनि सायाव जों आंनि सानथौखौ मदद खालामदों बेफोर बायदिनो मोजां गियान बा मोजां सोलोंथाइजों लोगोसे धोरोमाबो हेफाजाब होदों धोरोमखौ लानानै एना एनि जालायनो नाङा गावजों गाव मुगै लायनो नासय लायनाय जानाङा जाहाथे जों जाहाथे जों गावनि गाव गावनि आथिंआव गसंनानै थानो हायो सोलोंथाइ गैयाब्लानो खाना फोथाइनाय बेफोरो सोलिबाय थायो जों धोरोमनि सोमोन्दै फरायनांगौ आ फराफारिनि बाहागो फराफारिनि बाहागोआव हाबफानानै थायो बेफोरनो गावनि धोरोमनि बारै बा गाव बयनिबो सुबुं माहारिनि धोरोमनि बारै बुजिलायनांगौ बुजिलायनाय गैयाब्लानो खाना फोथाइनाय बायदिसिना फोरा हाबफानानै थायो बेजों लोगोसे धोरोमारिफ्राबो मदद खालामो जेरै बिदिनो दङ बाथौ धोरोम बा बायदिसिना गोबां गोबां गुबुन गुबुन धोरोमफोरखौ जों नुबोनो मोनगासिनो दं बेखायनो जों धोरोमारिनि सोमोन्दैबो फरायनांगौआ गोनां गोनांथार आरो बेफोरबायदिनो